سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوڑنے کی شروعات ہم نے اپنے بچپن سے ہی کی تھی اور ہم خوب دوڑتے تھے ہم نے اپنے بچپن میں اسکول میں دوڑ کے مقابلے میں حصہ لیا تھا کیوں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ دوڑنا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے تو میں دوڑنا بہت پسند کرتا تھا اور بچپن میں ہی مجھے ایک جوتا بہت پسند آتا تھا وہ اسپورٹ کا جوتا تھا جو دوڑنے میں بہت زیادہ مفید تھا اس کو میں اپنے پیر میں اچھی طرح پہن لیتا تھا اور خوب اچھی طرح اس کو فیتے سے باندھ لیتا تھا اس کا فیتا بہت ہی زیادہ بہتر تھا جو دوڑتے وقت کھلتا نہیں تھا لیکن ابھی میں دوڑنے کے لیے الگ الگ کمپنیوں کا جوتا استعمال کرتا ہوں اور مجھے سبھی کمپنیوں کے جوتے اچھے لگتے ہیں چاہے وہ ریبوک کا ہو یا پھر ایکشن کا ہو یا پوما اور ایڈیڈاس کا ہو یا پھر وہ کیمپس کا ہو میں نے ساری کمپنیوں کے جوتے استعمال کیے ہیں اور ہر ایک کو خوب اچھی طرح استعمال کیا ہے اس لیے اس سلسلے میں میرا ماننا ہے کہ آپ کو دوڑنے کی اچھی مشق ہونی چاہیے باقی آپ کوئی بہت جوتے پہنیں اس سے بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میرے پاس کھیل کے لیے ایک مخصوص لباس بھی ہے میں جب بھی کھیلتا ہوں تو اسی لباس کو پہن کر کھیلتا ہوں اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے